ہاں جی ہاں جی اچھا کب سے ہو رہا ہے فیور آپ کو اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا نہیں میری بات سنیے آپ میرے کلینک پہ آ جائیے گا میں یہ پوچھ رہا ہوں ابھی فی الحال آپ نے کوئی میڈیسن لی ہے اچھا آپ نا ایک کام کریے گا کہ آپ نا پیراسیٹامال ایک ٹیبلیٹ آتی ہے وہ یا تو آپ یہ آپ کو کسی بھی کیمسٹ پہ مل جائے گی آپ نا یہ کسی بھی کیمسٹ سے لے لیجیے گا ٹھیک ہے اگر آپ کے گھر میں ویسے تو گھر میں رکھی رہتی ہے گھر میں اگر ہو تو بہتر ہے نہیں تو کیمسٹ سے منگوا لیجیے گا ایک پیراسیٹامال کے نام سے ٹیبلٹ آپ کیمسٹ سے لے لیجیے گا ٹھیک ہے اور اسے اور اسے آپ پانی کے ساتھ لے لیجیے گا ابھی ٹھیک ہے جی آپ ایک کام کریے گا صبح میں میں دس سے پانچ بجے تک میرا کلینک کھلتا ہے ٹھیک ہے آپ کو میں اپنا کلینک کا ایڈریس دے دیتا ہوں آپ ایک فورٹی فور مین مارکٹ ٹھیک ہے اوکھلا مین مارکٹ میں میرا کلینک ہے آپ وہاں آ جائیے گا صبح میں دس بجے سے پانچ بجے تک میں بیٹھتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو کھانسی وغیرہ تو نہیں ہے جیسے کھانسی اچھا اچھا تو بس آپ کو فیور ہی ہے تھوڑا سا زکام ہے آپ کو ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں آپ یہ لے لیجیے او گنگنے پانی سے نا آپ ایک بار غرارے کر لیجیے گا تھوڑا سا ٹھیک ہے اس سے بھی بیٹر فیل کریں گے آپ نہیں نہیں ابھی نارمل رکھیے چاول وغیرہ مت لیجیے گا ٹھیک ہے اور صبح میں جب آئیں گے مجھے دکھا دیجیے گا میں دیکھ لوں گا اوکے ٹھیک او اوکے